हेलो येरादारी एजन्सींत फोन लागला हां आतां कांय वेळ पयलीं न्ही हांवेन तुमची एक तुमचे एजन्सीची एक कॅब बुक केल्ली आनी तुमचो कॅब ड्रायव्हर आशिल्लो ताणें मास्क घालूंक नाशिल्लें आनी तुमकां खबरूच आसतलें की सद्या कोविड चालू आसा आनी कोविडांत मास्क घालप कितलें गरजेचें तें ना जाल्यार दुयेंस तें पातळटा हें तुमका खबरूच आसतलें हांवेन ते ड्रायव्हराक अशें सांगलें तुमची कॅब सुद्दां कॅबा कॅबा भितर सुद्दां तुमची खूब घाण आशिल्ली सिटाच्या कव्हरांनी बारीक बारीक कागदां खंयचीं बाटल्यो प्लास्टिकच्यो त्यो तुमच्या कॅबांत आसली कॅब मातशी प्लीज धुया नितळसाण दवरा कॅबांत तुमच्या आनी ही अशी ही म्हाजी निराशा आशिल्ली सामकीच ताका लागून हांवेन तुमकां म्हाजी निराशा कळोवपा खातीर फोन केला कारण तुमी मुखार मागीर सुदारणां करूं येता म्हुणून